परबेक आमी वेगळ्या वेगळ्या परबेक वेग वेगळें जिनस करतात आमचे पंरपरेनुसार आनी स्थानीक परंपरे नुसार जशें आसतां तशें करतात जशें की आमी संक्रातीक गुळापोळे तिळावडयो भोगिची भाजी आनी बाजरिची भाजी करतात तशेंच आमी चवथीक उकडीचें मोदक तळलले मोदक आनी भाजयो वेगळ्यो वेगळ्यो सुक्यो भाजयो आनी पंच खाद्य करतात तशेंच आनी गुडिपाडव्या दिसाक बटाट्या भाजी मसालो भात भजी पूरी किंवा श्रीखंड अशें करतात तशेंच वेग वेगळ्या उसळ्यांचो प्रकार आसता डाळीचे वेग वेगळे प्रकार भाजयांचे वेग वेगळे प्रकार करतात